ابھرتی ہوئی دنیا کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ آج کا زمانہ پہلے سے کافی جدید ہو گیا ہے اب جو کام پہلے ہاتھوں سے کرتے تھے مزدور اب اس کے لیے مسینس آ گئے ہیں روبوٹ آ گئے کافی ارتقاء ہوئی ہے زمانے میں لوگ اب چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے مسین کا استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں ہم لوگ خود فریج واشنگ مشین جیسے مشینوں کا استعمال کرتے ہیں ویسے دیکھا جائے تو کافی پہلے سے کافی ڈیولپمنٹ ہوا ہے زمانے میں کافی جدیدیت آئی ہے اور اس سے ہمیں کافی فائدہ بھی ہوا ہے اور نقصان بھی ہے فائدہ یہ ہے کہ چیزیں آسانی سے اور جلدی ہو جاتی ہیں نقصانات یہ ہیں کہ جو لیبر تھے مزدور تھے جس کو کرتے تھے ہاتھوں سے ان کی روزی روٹی چھن گئی اور کچھ حد تک یہ صحیح بھی ہے کہ کام آسانی سے اور جلدی ہو جا رہا ہے اور زمانے زمانہ ڈیولپ ہو رہا ہے